مجھے اسپورٹس پسند ہے اِس لیے میں کیا میں اِس میں حصّہ لیتی رہتی ہوں اور مجھے رننگ بھی بہت پسند ہے میں صُبح کم سے کم دو کلو میٹر رننگ کرتی ہوں اِسی طرح شام میں بھی کرتی ہوں اور مجھے رننگ کرنا کافی پسند ہے اِسی طرح میں نے اپنے کالج اور اسکول کے کمپٹیشن میں رننگ کمپٹیشن میں حصّہ لیا اور میں وہاں پہ کیا کہتے ہیں میں نے وہاں پہ کافی اچھے سے رننگ کی اور میں کافی تیز دوڑ لیتی ہوں مجھے رننگ کا بہت شوق ہے میں صُبح شام رننگ کرتی ہوں اور اِس کے علاوہ میں رننگ میں مجھے کافی دلچسپی ہے میں ہمیشہ اِس میں پارٹیسپیٹ کرتی رہتی ہوں